میں سردیوں کے موسم میں سفر کرنا پسند کروں گا کیونکہ سردیوں کا موسم نہ صرف خوشگوار ہوتا ہے بلکہ سفر کے دوران بہت سی فوائد بھی فراہم کرتا ہے سردی کی معتدل فضا میں سفر کرنا نہ صرف جسمانی طور پر آرام دہ ہوتا ہے بلکہ سفر کے مزے کو بھی دوبالا کرتا ہے سردیوں کا موسم اور اس کے فائدے سردیوں میں موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہوتا ہے جو کہ سفر کے دوران زیادہ آرام دہ محسوس ہوتا ہے

لیکن سردیوں میں نہ صرف ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ قدرتی منظر بھی خاصہ دلکش ہوتا ہے پہاڑوں کی برف باری میدانوں کی سبزہ زار اور آسمان کا صاف نظر آنا سردیوں کے موسم میں سفر کے دوران خاص لذت کا باعث بنتا ہے سیاحتی مقامات پر سردی کا اثر سردیوں کا موسم سیاحتی مقامات پر زیادہ رش کم کرتا ہے اس لیے سیاح آسانی سے ان مقامات کا دورہ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے سفر کا زیادہ سے زیادہ لطف اٹھا سکتے ہیں زیادہ تر سیاح گرم موسم میں ہی سفر کرنا پسند کرتے ہیں اس لیے سردیوں میں سیاحتی مقامات زیادہ پرسکون اور کم بھیڑ بھاڑ والے ہوتے ہیں اس سے نہ صرف سفر کی کیفیت بہتر ہوتی ہے بلکہ مقامات کو دیکھنے کا تجربہ بھی زیادہ خوشگوار ہوتا ہے خاندان اور دوستوں کے ساتھ سردیوں میں سفر سردیوں میں سفر کا ایک اور فائدہ یہ ہے

یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا مزہ لیتے ہیں گرم چائے یا کافی کے کپ کے ساتھ سرد موسم میں سفر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ایک خوبصورت یادگار لمحے گزار سکتے ہیں صحت کے فوائد سردیوں میں سفر کے دوران صحت کے کئی فوائد بھی ہوتے ہیں ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے جسم میں تازگی آتی ہے اور موسم کی تبدیلی سے انسان کی قوت مدافات بھی بڑھتی ہے سردیوں میں جسم کے اندر کی توانائی بھی زیادہ فعال رہتی ہے جو کہ سفر کے دوران آپ کو تھکاوٹ سے بچا کر سفر کے مزید لمحات کو خوشگوار بناتی ہے موسم کے لحاظ سے انتخاب سردیوں میں مختلف سیاحتی سرگرمیاں بھی زیادہ لطف دیتی ہیں جیسے برفباری دیکھنا برف پر اسکیٹنگ کرنا یا پہاڑی راستوں پر پیدل چلنا اس کے علاوہ سردیوں کا موسم اکثر تہواروں اور تعطیلات کے دوران آتا ہے جیسے کرسمس نیو ایئر جو سفر کو مزید خوشگوار بناتے ہیں اس موسم میں کم قیمتوں پر ہوٹل اور دیگر رہائشی سہولتیں بھی دستیاب ہو سکتی ہیں جو کہ سیاحوں کے لیے ایک اضافی فائدہ ہوتا ہے نتیجہ مختصر یہ کہ سردیوں کا موسم سفر کے لیے بہترین ہے خوشگوار ہوا کم رش سیاحتی مقامات پر پرسکون ماحول اور صحت کے فوائد اسے ایک مثالی موسم بناتے ہیں اس کے علاوہ سردیوں میں سفر کا تجربہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے